चित्र चित्र बनबै लिए हम छी चित्र बनबै लिए हम सभकिछु ओरियबै छी जेना सादा पेज लेलहुँ चित्र बनबयके लिए फेर रङ्ग लेलहुँ जेना हरा भेल लाल भेल पीला भेल काला भेल इसभ लेलहुँ सभकिछु फेर सभ ओरिया लेलहुँ अपना कुच्ची लेलहुँ सभकिछु लऽ कऽ हमे चित्र ओरिया लेलहुँ चित्र सभकिछु ओरिया कऽ हम तकर बाद जेना चित्र पारयके लिए मछलीके चित्र पारलहुँ छी फूलके चित्र पारलहुँ छी जेना आओर एहन एहन कोनो चीज जेना चित्र पारलहुँ जेना उज्जर कपड़ा लेलहुँ ओहिपर पानि जेना रङ्गमे पानि हम हल्का हल्कासँ देलहुँ कुच्ची ओरियेलहुँ रङ्ग ओरियेलहुँ सादा पेज ओरियेलहुँ सभकिछु ओरिया कऽ हम छी सभकिछु ओरिया लेलहुँ तकर बाद चित्र पारलहुँ इएहसभ कयलहुँ छी तकर बाद जेना मछली चित्र देलहुँ छी फूलके चित्र देलहुँ छी जेना गुलाबके पुल फूलके चित्र देलहुँ छी एनाहिते हमसभ रङ्गके चित्र दै छी तेना हरा रङ्गसँ चित्र पत्ताके चित्र देलहुँ छी जेना भूरा कलरके चित्र देलहुँ ठाढ़ि पात देलहुँ छी एनाहिते बहुत रङ्गके चित्रके लिए हम सभकिछु ओरियाबै छी सभ